मेरी जेह्की मनपसंद जगह ऐ तां ओह् ऐ श्रीनगर ते में उत्थै अपने दोस्तें कन्नै पैह्ली बारी गेदा हा ते उत्थै में दिक्खेआ कि उत्थै दी मतलब जेह्ड़ी इ'यां सुंदरता ऐ ते ओह् बड़ी गै शैल ऐ ते

अ'ऊं कदें नी भुल्ली सकदा में दिक्खेआ कि उत्थै मतलब मेरे दोस्त हे ते उत्थै